हैलो आं जी आं जी अं'ऊ बोल्ला ना आं किन्ने बंदे न पंदरां बंदे न अ पंज ज्हार ना ना घट्ट केह् करां अज्जकल जमाना किन्ना मैहंगा थुहानू पता ई ऐ सारे चौथे थाह्र लैने न पंज पंज अंऊ पंज ओह् करी लैगा में तुस आओ स्हेई ते तुस कदूं आओ कल्ल किन्ने बजे धोड़ी चार बजे धोड़ी ठीक ऐ पंदरां बंदे चार छुट्टियां अच्छा अच्छा ठीक ऐ करी ओड़गा में ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ मड़ेआ कम्म न होर ठीक ऐ